हमारे यहाँ बहुत मंदिर हैं धार्मिक मंदिर सब है और हमारे यहाँ मस्जिद भी बहुत सारे हैं हमारे यहाँ मननिपुर मंदिर है जो बहुत श्रद्धा और धालु से भी मान्यता है यहाँ बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और बहुत मने पूजा स्थल का सामान भी लेकर के पूजा करते हैं और जो मोन में मन में रखते हैं वो भी बहुत बढ़िया से उनका उनका बहुत धन मन से भी उनका ध्यान लगाते हैं तब उनकी मनोकामना पूरी होती है और बहुत सारे लोग भी जाते हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए और बहुत मन से पूजा करते हैं और बहुत मन्नत लेकर आते हैं और बहुत का मन्नत भी पूरा हुआ है और बहुत लोग उनको पूजा भी नहीं करने के लिए जाते हैं बहुत लोग दूर दूर से आते हैं पूजा करने के लिए जिनका मन्नत पूरा हो जाता है वो तो बहुत गाड़ी का भी पूजा कराने के लिए जाते हैं बहुत चीज का मन्नत है जो उनका पूरा हो जाते हैं तो पूजा कराने के लिए करने के लिए जाते हैं और मस्जिद में भी जाते हैं जैसे पीर बाबा हुआ जिनका मन्नत पूरा हो गया वह भी जाते हैं अपना उनका चुनरी चढ़ाने के लिए और हिंदू लोग भी जाते हैं मस्जिद में पूजा करने के लिए जिनका मन्नत भी पूरा हो जाता है वो भी हिंदू लोग और मुस्लिम लोग भी जाते हैं हिंदू के मंदिर में पूजा करने के लिए जिनका मन्नत पूरा हो जाता है इसलिए किसी चीज का भेदभाव नहीं करना चाहिए और